ओके सांगात हय हय हय हय हय सांगात सांगात हय हय हय हय

ओके ओके हय सद्याक हांव फो फोंड्या आसा तुमी हांव फाल्यां आसतलें क्लिनीकान तुमी फाल्यां येवन म्हाका दोखोवपाक शकता आनीक हय हय हय सांगात सांगात हय हय हय हय खुंयची म्हणली तुमी हां हां डोलो एक्चली ती पोटाक म्हणजे पोटाक जर कितें तुमकां त्रास आसा वा कितें दुखणें आसा जालें जाल्यार ती उपयोगाक पडटा

सो तेजा खातीर ही खूब इफेक्टीव आसा आनीक दे देखून हांवेन ती तुमका दिल्ली ती तुमका कितें इफेक्टीव पडली ओके ओके ना ना ना परत करपाची गरज ना तुमी तोच हाडून म्हाका दाखयल्यार हरकत ना तुमका जर सामकेंच जमना जाल्यार तुमी फोटो मारुनूय म्हाका धाडपाक शकता हांव तो चेक करून तुमकां काॅल करूं येता होय होय होय होय होय होय म्हणजे तुमचें तुमचें खाणा जेवणान बी अशें कितें प्रोब्लम आसा वा तुमी ऑयली फूड बी चड इनटेक करतात खातात ओके ओके ओके ना कांय जाणांक आनी हो खुबशे जाणांक हो प्रोब्लम जाल्लो आसा सो आमी हाचेर रिसर्च केल्लो आनी तो उदकाक लागून खंय ना खंय तरी पोटाक त्रास जाता आनी ते पोटाक त्रास जाल्ले कारणान किडनीकूय खंय ना खंय तरी मार बसपाची चान्सीस आसात देखून तुमचें जें उदक तुमी डेमांतलें उदक पितात न्ही ओके डेमांतलें पिना ओके ओके बरें आसा बरें आसा तुमी म्हाका येवन मेळात आनी तुमचें होय होय होय होय होय होय बरें बरें होय जाता जाता तशें केल्यार बरें थँक्यू थँक्यू